हाँ हैलो नमस्ते नमस भैया कौनसा मोबाईल ठीक है ई एम आई पे मिल जाएगा अरे बहुत ब्रांड है वो इसमें वन प्लस ले लीजिए वन प्लस प्राइस प्राइस इसका है पैंतीस हज़ार पैंतीस हज़ार हाँ ई एम आई पर भी उसका भी ई एम आई पैंतीस हज़ार मिल जाएगा कोई पर्सेन्ट ब्याज नहीं है हाँ हाँ जीरो पर्सेन्ट ब्याज है हाँ हमा हमारे सॉप पे आना होगा आपको मोबाईल को ई एम आई कराने के लिए आप अरे प्रोशेश के लिए कुछ नहीं है प्रोसेस के लिए बस वो जो ई एम आई बस आपका आधार कार्ड लगेगा वो प्रोसेस हम कर देंगे आपके अपने मोबाईल से ही आधार कार्ड से आप लेकर आएँगे हम हम ई एम आई का प्रोसेस अलग कर देंगे और कोई मोबाईल चाहिए नहीं अच्छी मोबाईल है ये इस समय जो बीबो निकाली है कंपनी अच्छी मोबाईल ब्रांड है ये पच्चीस पच्चीस में छ एक सौ अट्ठाईस रैम इसका अच्छी बैटरी है पाँच हज़ार एम एच बैटरी है इसका हं रैम भी इसका छ एक सौ अट्ठाईस है मेगापिक्सेल एक सौ आठ है इसका केमरा का पीछे का अब सेल्फ़ी है सोलह है आगे का अच्छी मोबाईल है आप ले सकते हैं इसको इश्टोरेज इसका बताया ना एक सौ नब्बे एक सौ अट्ठाईस हाँ आप आप ये नहीं लेना चाहिए तो वन प्लस ले लीजिए ये महँगा पड़े आपको नहीं हम दिला दें व आई फ़ोन दिला दें आई फ़ोन भी अच्छी है पचास हज़ार आई फ़ोन में है ठीक है आप वही ले लीजिए आपका जो पसंद दिखाइए हाँ हमारा विचार है तुम आई फ़ोन ले लीजिए आई फ़ोन नहीं वीवो वी ट्वेंटी फ़ाइव नहीं चाहिए ठीक है भाई ब्याज एक पर्सेन्ट नहीं है जीरो पर्सेन्ट ब्याज है ठीक ओके ये अरे बताएँ इसका प्राइस ना पैंतीस हज़ार इसक प्राइस है बोलिए